पंज लख पंजुवीह हज़ार ॿ सौ वीह छह लख अठटीह हज़ार अठ सौ उणिवीह नव लख उणिवीह हज़ार टे सौ टेतालीह टे लख ॾह हज़ार हिकु सौ ॾह हिकु लख पंटीह हज़ार टे सौ पंटीह